तकनीकी की अगर बात करें तो देखिए जितना ज़्यादा ये है अच्छा है उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं खराब भी है जितनी ज़्यादा तकनीकी आ रही है उतनी ज़्यादा परिवार में दोस्तों में जो है दूरिया भी बढ़ती जा रही हैं कहीं ना कहीं क्योंकि इतनी सारी नई नई चीज़ें तकनीकी आ गई है गूगल मीट और वीडियो कॉल और मतलब ऐसे आपकी कहीं दूर अगर आप चले जाते हो या मतलब जो लोग हैं वो सिर्फ फोन के जरिए जी रहे हैं है ना और एक घर में बैठे हैं लेकिन फोन पे चाहे वीडियो कॉल कर लेंगे गूगल मीट कर लेंगे लेकिन आमने सामने बैठ के है ना बात करना पसंद नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो पहले जो अपनापन और जितना ज़्यादा लोग समय साथ में बिताते थे परिवार के साथ उतना ज़्यादा अब लोग बाहर अपने फोन के साथ और दूर रह के है ना बिताना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो तकनीकी है ना वो जो संपर्क संपर्क को तो बढ़ा रही है अच्छे से अच्छे संपर्क आप कितनी दूर जा के देश से बाहर जा के आप बैठ जाओ और एक आप बैठ के तकनीक के जरिए आप गूगल मीट से आप एक दूसरे को देख के आप बात कर सकते हो ये बहुत बड़ी तकनीकी ही है लेकिन जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं जो पहले जैसे जो हुआ करते थे वो उनको बहुत ज़्यादा बदल रही क्योंकि वो भावनाएँ और वो जितना समय आप अपने परिवार को दे पाते थे वो कहीं ना कहीं अब नहीं दे पा रहे हैं वो कम घटता जा रहा है वो तकनीक की वजह से